आङो बै समावहाय मोनसे बिमा बिफानि बोसोन बायदियै मानिदोंमोन मानोना आङो जेब्लाना एइस एसखौ पास खालामनानै आङो आंनि बै जे जिसे बा जिनै थाखो फरायनाय कलेजाव आं फराया बा बेयाव लाफिना होननानै सानदोंमोन आरो सानदोंमोन बेनिखायनो आङो गोबां बुंदोंमोनखि आङो बे कलेजावहाय फरायफिनला मानोना बेवहाय थाम बोसोर फरायनायाव गोबां रांनि गोनांथि जागौमोन बिनिखायनो बैयावहाय आङो फरायनो गोसो गैयैलाय न'खराव बुंदोंमोनखि आङो बेवहाय फरायनो फरायनो बाबाय एबा फरायलिया नाथाय आंनि बिब' एबा बिदा गासैबो बिमा बिफाफोरा आंनि जिउनि मोजांनि थाखाय बै कलेजावनो मुं थिसननानै होदोंमोन आङो बिसोरनि बोसोन बायदियैनो मानिनानै आङो बै कलेजाव फरायफिनबाय एबा फरायदोंमोन फरायबोबाय दायोहाय आङो जोबोद मोजां मोनदों बे आंनि आब' आरो आदा आइमोननि बोसोनखौ मानिनानै बिसोरनि थिननाय बोसोनफोरा मोजांमोन एबा मोजाङानो जादों आंनि थाखाय गुबुनाव लायोबा आङो मोजां सोलोंथाइ मोननाय नङामोन बिदिनो गोबां नटसनि नटस एबा एन्सारफोरखौ मोननो हानाय नङामोन दायो आङो बे कलेजावहाय जाय कलेजाव आं फरायदों बे कलेजाव फरायनानै आङो नांगौसेबां फोरोंगिरिफोरनि हेल्प मोननो हानाय बेफोरनो आंनि थाखाय गोबां मोजां जादोंमोन आंनि बिब' एबा बिदानि बोसोना